تعلیمی قرض اس قرض کو کہتے ہیں جو طالب علموں کو ان کو پڑھائی جاری رکھنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ طلباء اور طالبات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے میرے ایک دوست نے تعلیمی قرض لیا تھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے اور آج وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور آج وہ ایک بہت نیک ڈاکٹر ہے اور بہت لوگوں کی مدد کر چکا ہے وہ غریبوں کا علاج فری میں کرتا ہے